जय झूलेलाल रमेश कीअं आई अच्छा हीअं आहे मूंखे न सुभाणे जे लाइ कैब बुक करणी आहे त मूंखे एयरपोट वञिणो आहे ऐं मूंखे पहुचणो आहे अठ वजे सुबुहु जो त तू घणी वजे अची सघे थो ऐं बिल्कुलु टाइम ते अचिणो आहे छाकाणि त मुंजो ॿिनि कलाकनि खां पो प्लेन आहे त प्लेन ईअं न उॾामी वञे और तूं लेट अचे त ईअं न खपे मुखे बिल्कुलु टाइम ते खपे अ टैक्सी त इन करे तू मूंखे ॿुधाए त तूं घणे वजे ताईं पहुची वेंदे ऐं कोई दिक़त त कोन्हे न कोई ॿियों कमु त कोनि तोखे आहे न तूं अची सघंदे या न अची सघंदे उहो मूंखे फोन ते मुखे ॿुधाए त पोइ भाई मां उन हिसाब सां बुक कया न त वरी मां ॿे कंहिं सां ॻाल्हायां त मूंखे ॿुधाईंदे त न ॿे कंहिंखे ॿुधाईंदसि त मूंखे उहो पको कर त सुबुहु जो तू टाइम ते अची वेंदे ऐं मूंखे एयरपोट ते छॾे ॾींदे त जल्दी जल्दी मूंखे ॿुधाए